हम्मे आर देबघर जाइ छियै ने तऽ बहुत मन लागै है देबघरमे देबघर गेलहुॅं तऽ हीयाँ से गेलहुॅं सुल्तानगञ्ज रस्तामे खाइते पीते गेलहुॅं चाह आर पीते आर गेलहुॅं सुल्तानगञ्ज गेलहुॅं तऽ चिमनीबला नहि हैके जेहेंगरा बाबा जेहेंगरा बाबा कहै छथिन ओकरे पीछेमे रहल धीरा आर धीरा रहल बिहान होके नहा ओहाके जेहेंगरा बाबाके जल चढ़ेलहुॅं जल चढ़ाके तब ओ फलहा फलफूल खेलहुॅं ओहिदिना पूजा आर रहै हैके जेहेंगरा बाबाके जल आर चढ़ाके तब खेलहुॅं आ तब रातिमे अपन बनल हाल तऽ रातिमे हाल देलहुॅं हाल आर दऽके आ तब ओहिदिना आराम केलहुॅं सब गोटा आ बिहान होके उठलहू तऽ सब गोटाके देबघर जायत तऽ सब कहत फराकी फराकी चलू बम फराकी तब ओ आयल फराकी उधर से आयल मूँह आर धोलक गङ्गा कातमे गेल गङ्गा स्नान केलक स्नान कऽ के तब आयल बाहर तऽ कामर लेलक तऽ कामरके धो देलक ओहिमे गङ्गा जलमे गङ्गाजीमे धोके सब बाबाके नामपर पार्वती के नामपर भोला बाबाके नामपर बैजू बाबाके नामपर सबके नामपर सामूहिक सबके नामपर जल भरलक तब जल भरलक तब जल लेलक तब जल लऽ के चलल जाइते जाइते जाइते जाइते पूजा पाठ आर कऽ कऽ चलि दै हथिन सब गोटा तनी तनी कऽ हाल लऽ लेलहुॅं वएह रहल चूडा तूरा आर रहल दही आर रहल भूँजा भर्री से राखि लेलक भरि दिना नस्ता करबै से आर सारा समान गड़ी पर लादि देलक गड़ी चलि जाइ हइ आ तब हम्मे आर सब गोटा सब कमरिया चलै छथिन जेतेक रहै छथिन बम बाबा बम मामा बम भैया बम भौजी बम सब गोटा मीलिकऽ चलै छियै ओहिदिन बाबाके अङ्गना द्वारि गेलहुॅं तऽ हीयाँ से चलते चलते तारापुरमे राखि देलहुॅं तारापुरमे रखलहुॅं धीरा तऽ रातिमे हाल आर बनल तऽ गेलहुॅं तऽ पहिले तऽ चाह बनाकऽ रक्खै छथिन जे आगे जाइ छथिन भण्डारी से तऽ चाह बनाकऽ राखल तऽ सब गोटा गेलहुॅं तऽ ओएह आदि बला चाही आ अथीके शक्करके चाह बनल सब गोटा चाह पी लेलहुॅं आ चाह पीके तब अपन भजन हो रहल हइ भजन आर भऽ गेल तब सब हाल देलक हाल दऽ कऽ आराम से सब सुति रहल सुबेरे उठल तेहनते ओ धीरा देलक चारि ठैयाँ जिलेबिया रजबाड़ा भुतबङ्गला तब बाबे हीयाँ भुतबङ्गला से एके बेर बाबे हीयाँ चलि जाइ छियै हम्मे आर जल चढ़ाबे लए आ बाबाके जल चढ़ाके सब समूहिक आर चढ़ाके तब बासुकीनाथ चलि जाइ छियै बासुकीनाथ से जल चढ़ाके तब अपन होटल आरमे तनी नस्ता पानी आर केलहुॅं पानि आर पीलहुॅं तब एलहुॅं तऽ पण्डा बाबा हीयाँ रातिमे रहै छियै हम्मे आर पण्डा बाबा हीयाँ रातिमे रहलहुॅं तऽ ओहए अपन खाना बनेलहुॅं तऽ खेलू आ तब मार्केट आर केलू मार्केट मे सारा समान आर किनलू समान आर मार्केट मे कीनिके तब एलू